हेलो नमस्ते हँ पुछलिए सब्जी आओर बिकाइ हइ कोन कोन सब्जी हइ हँ

इएहसब लैके रहै पिआज आओर बैगन आओर जे छै सएह हइ बाप रे परोड़ तऽ हइ महगा एक सओ रुपैए किलो एक सओके किलो हइ

हँ एक सओके हइ परोड़ आलू एगारह सओके हइ एगारह रुपैए किलो हँ हँ आबू लऽ ज हइ वएह लऽ जाएब रखब टमाटर पचास रुपैए हइ ठीक हइ आकऽ लऽ जाएब भिण्डी तऽ हइ के अस्सी रुपैए किलो ठीक हइ आके लऽ जाएब पिआज अइ पचीस छब्बीस बीस रुपैए जेहन लेबै तेहन दाम हइ आकऽ लऽ जाएब कहली कि छब्बीस रुपैए हइ पिआज ठीक हइ करैलो साठि रुपैए साठि रुपैए करैला कि सत्तरि रुपैए एनाहिते हइ सत्तरिए रुपैआ हैत हँ लऽ लेब हिसाब करबै तब नऽ